हेलौ नै लोगो बे फुजिनि इउथुब सेनेलखौ नोंबो नायोदा मोजां मोनगोना मोना नों नायनो औ फिसाजोआ जि किउत खाना बेना औ जि मोजां मोनखायो आं ओमफ्राय सैमायाबो एबफा मोजांआनो थैबायना बेना जि दुखु मोनफालायबाय आं औ आंबो दख'नायालाय दख'नाया जि मोजां मोजां दिहुनसै ना बियो बेना दख'ना बिबार ब्रेन्दनि दिहुनोना बियो औ थांनानै लायनांगौने लोगो आं जि फसायखायोरा औ दाथ' दुरगा फुजानि अफार होसिगोन बे लायनांगौ मोजां मोजांखौ ओमफ्राय फिसाजोआ थाबायनो रोंबायमोन नामा ओम खानायबो ह'लायबावबायसो मालाय दाख्लैहाय ए खानाय ह'बाय ओम मुनडन सेरेम'नि खालामखांबाय सामफ्रामबो नायो नामा नोङो आं सामफ्रामबो नायो भिदिअ' हगारबानो ए औ बेना दा मा मा मुभि ओंखारदोंथाय ओमफ्राय ओम ओंखारबाय रा ओंखारबाय माबा मोसा फिल्मावबो दं बियो फुजिया ओमफ्राय मा मा दंमोनथाय बावलायलांबायलां औ दे होमबा लोगो दुरगा फुजायाव जोंहा दख'नाखौ लायगोनदे औ औ दे होमबा लोगो दोनथ'नसैदे औ दे